हमर जीवनमे एहन एकटा एहनो समय आयल जाहिमे हमर चुनौती पुर्ण रहल जेनाकि हम जखन दशमामे रही तऽ लॉकडाउन लागि गेल रहय आ जहन लॉकडाउन लागि गेल रहै तऽ एक तरहसँ देखल जाए तऽ ऑफलाइन क्लास बन्दे भए गेल रहै शिक्षक सभकेँ जेना सम्पर्कमे रही से अचनाक से खतम भऽ गेल आ बहुत दिनका बाद फेर ऑनलाइन स्टार्ट भेल तऽ हमरा समझैमे दू महीना लागि गेल ऑनलाइन क्लास के तऽ एहिकेँ लेल हमरा दशमामे बहुत दिक्कत भेल जे पढ़बाके लेल बहुत जादा दिक्कत भेल जे हम कोना पढ़ी आ जतऽ तक घरमे पढ़ैके सवाल अछि तऽ घरमे हम अपनासँ ओतबा तऽ नहिए ने पढ़ि सकै छलहुँ किया तऽ शिक्षकके जतऽ जरुरत छलै ओतऽ विद्यार्थी अपनासँ नहि कए सकै छलै तऽ ऑनलाइन के हम बादमे समझलहुँ ऑनलाइन के हम समझलहुँ अक्टुबर नवम्बरमे आर जतऽ तक अक्टुबर नवम्बरमे समझलहुँ आर फ़रवरीमे हमर परीक्षा रहै तऽ लोकडाउन लागल तऽ इएह भेल हमर बहुत जादा दिक्कत भेल हमरा पढ़ै लिखैमे